ब्रह्मांड में जिन चीज़ों को जानती हूँ मैं उनमें पहले तो पृथ्वी है उसके बाद चंद्रमा और सूर्य यह तीनों ही चीज़ें मुझे बहुत ही आकर्षिक करती हैं क्योंकि किस तरा पृथ्वी में जीवन आया किस तरह से हम लोग आए जीवन को किस ने बनाया होगा और पानी कहाँ से आया ऑक्सीजन कहाँ से आई ये सब बात मुझे बहुत रोचक लगती है और साथ ही मानव जीवन के साथ जो इतने सारे जीव जंतु हैं उनको किस ने बनाया वह किस तरह से उत्पन्न हुए यही सब बात मुझे बहुत रोचक लगती है और पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है उसके बाद दूसरा जो मेरा बहुत आकर्षक और रोचक का विषय है वह है सूर्य देव कि सूर्य किस तरह से हज़ारों करोड़ों वर्षों से आग की तरह जल रहा है और आगे हज़ारों करोड़ों वर्ष तक जलता रहेगा ऐसी कौन सी गैसें हैं जो उसको जलाए रख रही हैं और वह इस तरह से आग का गोला किस तरह से बना हुआ है वो वह हमारी पृथ्वी से हज़ारों गुना बड़ा है यह बात भी मुझे बहुत रोचक और आकर्षिक लगती है उसके बाद है चंद्रमा चंद्रमा एक बहुत ही सुंदर उपग्रह है पृथ्वी का जिसे हम प्रतिदिन अपने गृह से बैठ के ही खुली आखों से देख सकते हैं यह हम को रात में सूर्य की परिवर्तित रौशनियों से रौशनी दे देता है और चंद्रमा एक बहुत ही रोचक और आकर्षक है